सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनग्रा बिथिङाव सिरां जिल्लायाव साख्रियाव बहुद गोबाङानो खम फारसेन्टसाव दङ जेरै साख्रिआव फरायनायाथ' फरायनाया हानड्रेदाव ओइथि फारसेन फरायनायाव साख्रि गोनांफ्रसो टारथि टुनटि पारसेनल' साख्रिनि बहुद आंखाल लोगोसे जों साइट बिजिनेस खालामनो माबा मोनसे मावनोबो टाका पैसाानि बहुद फ्रब्लेम गाव हारसिं सिटार्टआप खालामनोबो बहुद पब्लेम गासैयावबो प्रब्लेम साख्रि एरियाव माखासे सुबिदा बहुद खम जों फरायनाय बिथिंआवबो फरायनाय बिथिंआव सिरां जिल्लाया बहुद मोजां नाथाय साख्रिनि थाखाय एपरटेबोल बहुद खम माखासे लामा दिन्थिना होग्रा बहुद खम जों नखराबो एपर्ट खालामनो हायो मोनसे लामायाव दं माखासे गाहाय थाखो लयार मिडिल क्लासनि जों नखरनि मानसि जों गावनि हारसिबो आथिं गसंना थानो थाखायबो मावना जानो थाखायबो एखनबा जोंनाव टाखा फैसा गैया जायो जों मावना जानोबो हाया जायो साख्रिआवबो बहुद खस्थ नाजानांगौ जायो जों मोना थेवबो ओरैबो थाङा ओरैबो फैया जायो जोंनि नखरफ्राबो साफर्थ होनो हाया हाया जायो आरो जोंनियाव दैदेनगिरि दं एमएलए एमसिएलए दं बहुद दङ दैदेनगिरियाबो मोजां नङाबाबो गारज्रि नङा मोजाङानो जोंना नाथाय बिसोरबो जोंनो लामा दिन्थिना होनो हाया हाया जों फरायो बहुद मानसिफ्रानो फरायो ग्रेजुयेड जायो मास्टार डिग्रि जायो नाथाय साख्रि लानो हाया जायो गावनि आथिङाव गसंनो हाया हाया जायो माखासे बिथिंआव थानो हाया जायो जों गाव गावनो बिजिनेस मावनो हाया हाया जायो थाखा फैसानि प्रब्लेम नख'रावबो बिनो हाया जायो ओरैबो थांनो हाया ओरैबो फैनो हाया जोंनि फरिबेजआ बहुद मोजां सिरां जिल्लायाव बिजिनेस मावनो थाखाय मो मोजां दखान दङ मोजां जायगा दङ नाथाय जोंहा मावनो थाखाय केपिटेल एबा टाखा पैसा गैया जायनि थाखाय जों मोनसे मोजां दखान एबा मोनसे मोजां बिजिनेस सेथा सेथाब खालामनो हाया जायो जों साख्रियावबो हानड्रेदआव टेन फारसेन गाहामल' मोनो जों नाजा जों नाजाया नङा नाजायो बहुद नाजायो जोंनि बिमा बिफायाबो लामा दिन्थिना होनो नाजायो नाथाय बहुद मानसियानो हाया बुहुत मानसियाबो बुहुत खस्थ'